हम जे गाड़ी करैत हँ गाड़ी कब आएगा एखन तक नहि अएलै हँ तऽ कतऽ रुकल छै तऽ या अनिलके दोकान लगमे थोड़ा छै रुकल आओर जल्दी तेजीमे तऽ कहै छै हँ आबै छी तऽ कतेक देरमे